ملازمتوں کے معاملے میں ہمارا ملک ہندوستان ہمیشہ سے کبھی بہتر اور کبھی بہت پیچھے رہا ہے یہاں نئی ملازمتیں تو ابھر کر آ رہی ہے لیکن بہت تھوڑی تعداد میں وہیں دوسری طرف نوجوانوں میں بے روزگاری کا مسئلہ بہت اہم ہے یہ ہمارا ملک یہ ہمارے ملک میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے ملازمت اور نوکری کا بازار ہندوستان میں مختلف شہروں میں الگ الگ ہے ہم جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ نوکری اب ملتی نہیں ہے ملازمت کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تعلیم کے بعد روزگار کا ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں ہم خود کو ہم خود نوکری کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ کتنا نیچے جا چکا ہے ہم بہار ہم بہار کی بات نہیں کرتے لیکن ملک کی راجدھانی دہلی ہی کی بات کر لیں دہلی میں تو ملازمت اور روزگار کا بہت بڑا برا حال ہے یہاں ایک سیٹ کے لیے تقریباً پچاس بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ملازم لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں اگر ایک نوکری چھوٹتی ہے کسی وجہ سے تو دوسری نوکری ملنی بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ حال ہر جگہ یکساں ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اس وقت نوکری کے حساب سے اور ملازمت کے حساب سے بہت پیچھے جا چکا ہے اس کی وجہ جو بھی ہو حکومت جانتی ہے پھر بھی سرکاری نوکریاں خالی رہ جاتی ہے اور ملازم ملازمت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے لیکن اگر ملازمت کے لیے مواقع زیادہ سے زیادہ پیے کیے جائیں تو شاید یہ حال نہ ہو ہاں میں مانتا ہوں کہ حکومت اور پرائیویٹ کمپنیوں کے سامنے ملازمت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیلنج ہیں لیکن اگر ہم آپ لیکن اگر آپ اچھی حکمت عملی اختیار کر لیں پالیسیاں عمدہ بنا لیں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پراویٹ اور سرکاری روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں لیکن وہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں کئی نئی ملازمتیں اور کام انقلابی تبدیلی لے لے کر آئی ہے یہاں کچھ اہم نئی ملازمتوں اور کاموں کی مثالیں ہیں نمبر ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوسل میڈیا منیجمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شعبے میں انقلاب آیا ہے جہاں آن لائن پر مصرف کی ترقی نے سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا فارم کو اہم بزنس ٹول بنا دیا ہے سوشل میڈیا منیجر اور اس پر مختلف ملازمتیں اب بہت مقبول ہو چکی ہے نمبر دو یوٹیوب ویڈیوز دیگر اہم ملازمتوں کی طرح یوٹیوب بھی ایک بہترین ملازمت کا پلیٹفارم ابھر کر آیا ہے لوگ بلاگ اور معلوماتی اور مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کر اپنے پیسے کما رہے ہیں اور جو اس میں زیادہ محنت کرتا ہے دن رات لگا رہتا ہے اور زیادہ کامیاب ہو رہا ہے اسی طرح ویڈیوز ایک بہترین کمائی کا ذریعہ ہے نمبر تین صحت اور صحت مندی کی ملازمتیں آن لائن صحت کے متعلق ملازمتیں جیسے ٹیلی ٹیلی میڈیسن ڈاکٹر آن لائن بیماری دیکھنا اور پھر دوائی لکھنا علاج کرنا اور صحت کی تعمیر کرنے والا طریقہ اب بہت معروف ہو چکے ہیں یہ نئی ملازمتیں اور کام صنعتوں میں تبدیلی لاتے ہیں اور انہیں موازنہ انہیں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چند دہائیوں میں ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں ملازمتیں کتنی مختلف ہوگی